हेलौ हम स्विग्गीसँ एगो ऑर्डर करने रहौं जाहि मे हम रोटी दू प्रकारक रोटी बटर रोटी आ नान ऑर्डर केले रहौं साथ मे चिकेन ऑर्डर केले रहौं तऽ हमरा जे चिकेन ऑर्डर केले रहौं से हमरा मिलल यऽ लेकिन जे हम दू प्रकारक रोटी ऑर्डर केले रहौं से हमरा एके प्रकारक रोटी मिलल यऽ हम चारिटा बटर नान ऑर्डर केले रहौं आ दूटा हम जे छै से तन्दूरी रोटी ऑर्डर केले रहौं तऽ हमरा जे छै से छओटा तन्दूरी रोटी ही मिललैहँ दुनू के जे छै से प्राइस मे बहुत भिन्नता यऽ तऽ हम ई आशा करै छलहुॅं हँ जे अहाँ हमर जे छै से या तऽ चारिटा रोटी अभी हमरा एवेलेबल कराबू किएकि एहि तरहसँ स्विगी एहन पैघ अथिसँ हम ई एक्सपेक्स्ट नहि करै छलहुॅं हँ या फिर अहाँ हमर जे छै से रिफन्ड करू ई बला